खेल खेलके जे सकारात्मक प्रभाव अपन सबके जीवनमे छै तऽ खेल जे छै से अहाँके एगो एहन चीज भऽ गेल छै जे अहाँ अगर खेल समय समयपर खेल कुदके कऽ रहल छियै किछु कोनो एहन खेल खेल रहल छियै जेनाकी बहुत तरहके अपना सबके जे मतलब छै बहुत तरहके खेल छै तऽ अपना सब बहुत तरहक खेल अगर खेल रहल छियै अपना सब पूरा स्वस्थ रहै छियै आब जेनाकी अपना सब पूरा स्वस्थ किआ रहै छियै किएक कि खेलसँ जे छै अहाँ खेल रहल छियै जे अहाँ पूरा शरीर पूरा शरीर काम करै छै ओ खेलैत घरी मतलब अहाँ जेनाकि खेल रहल छी क्रिकेट क्रिकेट खेल रहल छियै तऽ अहाँ दौड़ रहल छी क्रिकेटमे क्रिकेट खेलबै तऽ दौड़ऽ पड़त आओर दौड़ऽ परत तऽ अहाँ कऽ पूरा पाएर फ्री रहत पूरा हाथ पाँव कमर मतलब कुछ दर्द वर्द नहि करत मतलब पूरा स्वस्थ रहबै अहाँ खेलसँ जे छै से अहाँके स्वस्थ रहबै तऽ अहाँके पूरा शरीर स्वस्थ रहत तऽ अहाँ स्वस्थ रहलियै तऽ अहाँके होश मतलब जे छै से हॉस्पिटल नहि जा जाइ पड़त अहाँके जे छै से से कोनो खर्चा नहि होयत उमहर बाहरी अहाँ अगर खर्चा नहि होयत बाहरी तऽ अहाँ ओ जे खर्चा छै से दोसर जगह लगाय सकै छी तकरबादसँ जे छै से अहाँके जे छै से खेल बहुत तरहके खेल होइ छै जे बहुत तरहक अहाँके शरीर स्वस्थ रखत जेनाकी अहाँ क्रिकेट खेलै छियै क्रिकेट खेलै छियै तऽ अहाँके ओइमे एक तरहसँ पूरा शरीरके पूरा शरीर अहाँके काम करैत रहै छै लगातार पूरा खून जे छै से लगातार अहाँके चलैत रहै छै तेजीमे तऽ ओइसँ अहाँके शरीर स्वस्थ रहै छै आओर तकरबाद अपनासब को वॉलीबॉल आबि जाइ छै वॉलीबॉल जे छै से अहाँके खेलबै तऽ अहाँके अगर ओइमे वॉलीबॉलमे जे छै से अहाँके हाथसँ खेलल जाइ छै एक तरहसँ तऽ ओइमे जे छै से अहाँके हाथसँ खेलल जाइ छै तऽ हाथसँ वॉलीबॉलके मारल जाइ छै तऽ हाथसँ मारबै तऽ अहाँके हाथ पूरा फ्री रहत आओर ओइमे कुदल जाइ छै अहाँ अगर कुदै छियै वॉलीबॉलमे तऽ वॉलीबॉलमे कुदै छियै तऽ अहाँके जे छै से अहाँ कुदै छियै तऽ अहाँके जे छै से हाइट जे छै से मतलब शरीरके जे छै माप से बढ़त उपर बढ़ै छै तऽ एक तरहसँ ईहो अहाँके स्वास्थके लेल फायदा भेल आओर तकरबाद जे छै से अहाँके फुटबॉल फुटबॉल जे अहाँ अगर खेलै छियै ओ ई खेल जे छै से अहाँके पायरसँ खेलल जाइ छै पयरसँ अहाँ खेलै छियै अहाँ ओहोमे दौड़ऽ पड़ै छै दौड़लियै तऽ एक तरहसँ अहाँ पूरा स्वस्थ रहै छियै तऽ अपन सबके जे जीवनमे छै से सकारात्मक जे छै से खेलसँ इएह सब सकारात्मक प्रभाव पड़ै छै आओर तकरबादसँ जे छै से अहाँके खेल जे छै एक तरहसँ मतलब अहाँ एक तरहसँ ई कही सकै छी जीवनके एगो एहन हिस्सा छै जे अहाँके एक तरहसँ नया जीवन प्रदान करै छै मतलब खेलै छियै अहाँ स्वस्थ रहै छियै अहाँके ने किछो भऽ रहल यऽ तऽ एकतरहसँ तऽ इएह ने भेलै जे अहाँके नया जीवन प्रदान कऽ रहल यऽ तऽ इएह सब छै खेलके लअ कऽ गुणवत्ता सकारात्मक प्रभाव बस